मूंखे नंढपण खां खाधे रधण जो शौक़ु हुओ जॾहिं मां सयानी थियमि त पंहिंजे माउ खे चवंदी हुअमि त मां खाधो ठाहियां त मुंहिंजी मम्मी चवंदी हुई त अच मां थी तोखे सेखारिया पर मां पंहिंजी मम्मीअ खां दालि चांवरु सिखिया मुंहिंजी मम्मीअ सेखारिया पर त पंहिंजो पंहिंरियो दफ़ो बराबरि न थिया चांवरनि में लूणु घटि थी वियो खाइण में बि वधीक सवादु न हुओ ऐं दालि में बि सुठी न ठही हुन में मिर्चु थोरो वधीक थी वियो पर शौक़ु ॾाढो हुओ त मां कॾहिं घर में ठाहियां ऐं रोज़ु मूंखे वणंदो मां घर में खाधो रधिया मां बि चयो त ॾकु न ॿिए दफ़े सुठो ठहंदो मां तोखे थोरो ध्यानु करे मिर्च ऐं लूणु विझंदीअ त पोइ पाणि ई वधीक सुठो ठहंदो त मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिली ऐं मां हुन खे चङी तरह सां खाधो रधियो ऐं मूंखे सिंधी खाधो ॾाढो वणंदो आहे ऐं ॾाढो सुठो ठहंदो आहे जीअं त वड़ी चांवरु पटाटे जा टूक कढ़ी चांवरु ऐं आलू मटर साई भाॼी छोला भटूरा